हम निरोग रहएके चलते बहुत सवेरे उठै छी उठिकऽ सभसँ पहिने टहलै छी तऽ टहलि कऽ पहिले मन्दिर पहुँचै छी मन्दिरमे भगवानकेँ दर्शन कए कऽ तकर बाद अहाँकेॅं अङ्गना आबि कऽ तऽ अङ्गनामे अपन घरेलु काज धन्धा सभटा काम करै छी काम कयलाकेँ बाद सभटा चाय बनबै छी सभ किछु करै छी परिवारमे सभ अपन खुब नीकसँ अपन रहै छी ओहिसँ स्वस्थ्य अपन बुझाबै छी स्वस्थ्य रहै छी